सर हमारी दादी है उनको डायबिटीज़ हो गई थी सर तो उनको लेके आना था सर तो ला सकते है अभी जी सर कहाँ पर लाना है जी जी सर जी सर उनका चेकअप हो जाता तो वो अच्छी बात थी सर उनको डायबिटीज़ हो गई थी तो यानि क्या नहीं खिलाया जाए आपके अनुसार जी सर परहेज के बारे में बता दीजिए तो परहेज करवा देंगे जी

जी जी सर जी सर मगर अभी तक तो सर मैं दादी को तो अभी तक सब खिला रहा था दादी तो अभी सब खा पी रही थी

सर मगर दादी है कि खाना बहुत कम ही खाती है बहुत कम खाना

सर आप यानि कुछ टोनिक वोनिक दवाई टाइप का दे देते तो वो अच्छी बात रहेती जी जी सर जी जी सर